से सेप्तेम्बर नैरोजा नैजिथाम नै सेप्तेम्बर नै रोजा नैजिथाम थाम सेप्तेम्बर नैरोजा नैजिथाम ब्रै सेप्तेम्बर नैरोजा नैजिथाम बा सेप्तेम्बर नैरोजा नैजिथाम